دلی کا تاریخی شہر ہمیشہ سے سیاسی ثقافتی اور مذہبی مرکز رہا ہے وقت کے ساتھ یہاں حکومت کا رول بھی کافی بدلا ہے سلطنت اور مغل دور تیرہویں سے اٹھارہویں صدی تک دلی میں سلطنت اور پھر مغلوں کا راج رہا اس وقت حکومت ایک مرکزی قوت تھی جو تمام فیصلے اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی عوام کا حکومت کے فیصلوں میں زیادہ دخل نہیں ہوتا تھا شہنشاہ یا سلطان کو خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا برٹش راج اٹھارہ سو ستاون کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد دلی ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش کراون کے انڈر آ گئی حکومت نے نئے قانون پولیس سسٹم ریلویز اور بیوروکریسی انٹروڈیوس کی مگر یہ حکومت غیر ملکی تھی اس لیے عوام کے دکھ درد دور نہیں ہوئے ان کا رول زیادہ تر کنٹرول اور لوٹ پر مبنی تھا آزادی کے بعد اٹھارہ سو سینتالیس کے بعد اٹھارہ سو سینتالیس میں ہندوستان کو آزادی ملی اور دلی بھارت کی راجدھانی بن گئی لوک تنتر ڈیموکریسی کا نظام آیا جس میں حکومت کو عوام کے ووٹ سے چنا جاتا ہے اب حکومت کا رول صرف حکم چلانے کا نہیں بلکہ عوام کی خدمت ترقی اور انصاف فراہم کرنے کا ہے